हमारे गाँव में क्रिकेट खेला जाता है हमारे गाँव में क्रिकेट बहुत हम लोग बचपन से खेल रहे थे हमारे गाँव में क्रिकेट बहुत लोग खेल चुके हैं क्रिकेट हमारे गाँव गाँव का ए एम ए खेला जाता है हमारे गाँव में क्रिकेट गाँव के बाहर लोग खेलते थे नदी के पास क्रिकेट खेलते हैं हमारे गाँव में क्रिकेट ए क्रिकेट खेलने के लिए से के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं हमारे गाँव में क्रिकेट के का टूर्नामेंट भी होता है हमारे गाँव में क्रिकेट के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो सारे सरकार से इस्कॉलरसिप न होने के कारण वह किसी अकैडमी में नहीं जा सकते हैं जा पाते हैं और वह अत्यधिक धनी न होने के कारण भी वह किसी एकैडमी में नहीं जा पाती हैं इसलिए हमारी सरकार से अनुरोध है कि वह उन्हें इस्कॉलरसिप दे और वह भी किसी अकैडमी में जाऍं और खेलें हमारे गाँव में क्रिकेट का बहुत महत्व रखा जाता है हमारे यहाँ गाजीपुर के अभी टूर्नामेंट हुआ था उसमें हमारे गाँव के कुछ लोगों ने बहुत अच्छा खेला और उन्हें मेडल भी दिया गया हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं इन खिलाड़ियों को केवल सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है इस वजह से ये लोग कहीं जा नहीं पाते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट के के लिए ग्यारह से अत्यधिक प्लेयर हैं जो अगर चाहें तो वह वो वहाँ जा सकते हैं लेकिन वह इतने धनी नही होने के कारण वह कहीं नहीं जा पाते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट के अच्छे बल्लेबाज भी हैं हमारे यहाँ क्रिकेट के ए खिलाड़ी भी अच्छे हैं हमारे यहाँ क्रिकेट के अच्छे इस्पिनर और इस्पिनर भी हैं हमारे यहाँ क्रिकेट के केवल बड़े नही अब छोटे भी बच्चे खेलते हैं जो क्रिकेट ही नहीं केवल बालीबाल और फुटबाल भी खेलते हैं बालीबाल और फुटबाल में भी उन लोगों को अत्यधिक रुचि है जिसके कारण से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह सरकार उनको धनराशि प्रदान करके उनकी सहायता करें कि वह भी किसी एकैडमी में जाएँ और सरकार भी उन उनको एक दूसरे के टीम से खिलाए हमारे यहाँ बच्चे के बैटमिन्टल भी खेलते हैं जैसे छोटे बच्चे हुए बैटमिन्टल में अत्यधिक रुचि रखते हैं तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि बच्चों को बैटमिन्टल में अत्यधिक रुचि है उन्हें बैटमिन्टल के लिए भी सुविधा प्रदान की जाए विद्यालयों से भरे बच्चे बाहर आकर बच्चे बैटमिन्टल खेलते हैं कि विद्यालय से बाहर आकर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं विद्यालय में उपलब्ध होता है ये बच्चों को खेल कूद करने के लिए लेकिन अत्यधिक किसी विद्यालय में उपलब्ध नहीं होता है इस वजह से बच्चे खेल नहीं पाते है बच्चे हमारे यहाँ के कबड्डी में भी रुचि रखते हैं हमारे यहाँ कबड्डी में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिसके का वा कहीं टूर्नामेंट होता है तो उसमें भी जाकर अपना प्रदर्शन करते हैं हमारे यहाँ के कबड्डी प्लेयरों के पास अत्यधिक धनरासी न होने के कारण वह भी अकैडमी में नहीं ज्वॉइन कर पाते हैं सरकार से ये अनुरोध है कि उन्हें भी यह धनराशी प्रदान करें और वह भी किसी अकैडमी में ज्वॉइन हो हमारे यहाँ पर गाजीपुर में फिर कबड्डी हुआ था जिसमें हमारे यहाँ गाँव के लोग गाँव के लोग कबड्डी में विजयी प्राप्त किए हैं और कबड्डी का मेडल भी लेकर आएँ हैं हमारे यहाँ के एक विधायक भी कहीं भी बस केवल मेडलों से मदद करते हैं इन टी इन टीमों को कोई उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करते हैं यह मेडल देते हैं केवल हमारे यहाँ कोई अच्छा कबड्डी के ए ग्राउन्ड भी नही है जिस पर जो बच्चे हैं खेत ओत खाली हो जाता है तो उसी में पिच विच बना कर खेलते हैं जैसे अभी गेहूँ का घट कट जाएगा तो क्रिकेट में खेलें क्रिकेट खेलेंगे हमारी सरकार से अनुरोध है कि वह पीच बनवा बच्चों को ग्राउन्ड दें और बच्चे ग्राउन्ड खेलें किरकेट में बच्चे अत्यधिक रुचि लेते हैं कि किरकेट में क्रिकेट अत्यधिक आकर्षक खेल है क्रिकेट के खेलने के लिए बच्चों के पास हौसला भी होता है बच्चे क्रिकेट खेलने में अत्यधिक रुचि लेते हैं और ये क्रिकेट केवल बच्चे ही नहीं किरके किर किरकेट अत्यधिक वर्ष के लोग भी खेल खेलते हैं क्रिकेट हमारे यहाँ पच्चीस से छब्बीस वर्ष के लोग भी क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट देख को देखने के लिए बुजुर्ग भी आ जाते हैं जब क्रिकेट होता है तो क्रिकेट हमारे यहाँ एक गाँव से दूसरे गाँव में होता है बुजुर्ग देखने के लिए चले आते हैं लेकिन उन बच्चों के को कोई मदद नहीं मिल पाती सरकार के वजह से इस वजह से वो उतना अत्यधिक अब रुचि नहीं ले रहे हैं क्रिकेट में लेकिन फिर भी जो अब नए जनेरेसन के बच्चे हैं वह क्रिकेट में रुचि रख रहे हैं व उनके माता पिता कुछ पैसे कमा रहे हैं तो उन्हें सोच रहे हैं कि इन्हें आगे बढ़ाया जाए हम लोग तो नहीं खेल पाए लेकिन ये अकैडमी में जाएँ ज्वॉइन करें और एकैडमी का और हमारे गाँव का भी नाम रौशन करें क्रिकेट में बच्चे अत्यधिक रुचि लेते हैं जैसे कबड्डी में भी बच्चे रुचि लेते हैं लेकिन पहले तो उतने व्यक्ति के पास पैसे नही होते थें कि जैसे वह लेकर जाएँ अकैडमी में ज्वॉइन करवाएँ और बच्चों को आगे बढ़वाएँ लेकिन अब व्यक्ति के पास पैसे कुछ हैं हैं तो वह व्यक्ति को अब धीरे धीरे अगर बच्चों को अकैडमी में ले कर जा रहें लेकिन सरकार से अनुरोध है कि वह उन बच्चों को भी धनराशी प्रदान करें जिनके पास कुछ पैसे हैं और जिनके पास नहीं है उन्हें भी प्रदान करें इस ज़िले में एक अच्छा सा प्लेग्राउन्ड दे दे सरकार सो ये ये अनुरोध है कि सरकार हम सभी लोगों को सपोर्ट करे क्रिकेट में सरकार तो ऊपर से ऊपर से सायद सपोर्ट करती होगी लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर बच्चे एक एक बैट को खरीदने के लिए एक दूसरे से पैसे लगाकर बैट को खरीदते हैं बच्चे बैट के लिए ए यहाँ वहाँ जाते हैं लेकिन उन्हें गाँव में जल्दी बैट उपलब्ध नहीं होता है फिर वह बैट के लिए कोई बाज़ार जाता है तो उनसे कहते हैं कि बैट लेकर आइएगा बैट और बल्ले के लिए लोग पर बच्चे यहाँ पर परेशान रहते हैं आज भी जैसे कि पहले ले कर लोग परेशान होते थे बैट के लिए पहले के लोग लकड़ी से का बना कर पटरे का बना कर वह खेलते थे बाद में उन लोगों ने बैट का ये उपयोग करना शुरू कर दिया